कोयराची पेटी कोयराची पेटी ही एक अशी वस्तू आसा जी आमकां घराक जावूं भायर गरजेची आसता निवळसाण दवरपा लागून आमी कोयराच्या पेटीचो वापर करपाक जाय कोयर हांगा थंय वडोवपा साकून तो कोयर आमी पेटयेन उडयलो जाल्यार निवळसाण उरतली कसलींय दुयेंसां जावची ना रोग जावचे ना ज्या कचऱ्याक कोयराक लागून आमकां दुयेंसां जाता तीं कमी जातलीं हाका लागून आमी कोयराची पेटी जास्तीत जास्त प्रमाणांत वापरपाक जाय कोयराची पेटी जेन्ना आमी घरान वापरतात तेन्ना आमी सदांत घरान दोन कोयऱ्याच्यो पेटयो वापरपाक जाय कारण आमी घरान कितलेशे कोयर करतात पूण तो कोयर हो वेगळ्यावेगळ्या पद्दतीचो उरता ओलो कोयर आनी सुको कोयर हो वेगळो करपाक जाय दोनी एक करूंक जायना ते एक केले जाल्यार तेतूंतल्यान वेगळेवेगळे जंतू निर्माण जातात आनी हे आमच्या आरोग्याक खातीर बरें उरना ताका लागून आमी सदांच डस्टबिनां कोयराची पेटी ही वेगळ्योवेगळ्यो वापरपाक जाय एक ओल्या कोयरा खातीर आनी एक सुक्या कोयरा खातीर ओलो कोयर आसता तातून आमी आमचे उरिल्लें जेवण उरिल्ली भाजी चिकोल जो भाजयेचो चिकोल साल्यो आसता त्यो घालपाक जाय आनी सुक्या कचऱ्याच्या पेटयेन आमी पानां पेपर पिशवी जो सुको कचरो आसता तो घालपाक जाय त्याच बरोबर कोयराच्यो पेटो ह्यो वेगवेगळ्या कलराच्यो भायर आमकां दिसतात थंय त्या कलरांच्या प्रमाणे आमी कोयर हो त्या त्या पेटयेन घालपाक जाय काळ्या कलराची पेटी आसता तेतून आमी बायोमेडीकल वेस्ट आसता तो घालपाक जाय म्हणल्यार तेतून आमी सॅनिटरी नॅपकिन्स घालपाक शकता भुरग्यांचे डायपर्स घालपाक शकता एक्सापायर जाल्ली वखदां घालूंक शकता अशे तरेची आमी गोश्टी आसात त्यो काळ्या कचऱ्याच्या पेटयेन घालूंक शकता त्याच बरोबर हिरव्या कलराची पेटी आसता तातूंत आमी ओलो कचरो घालप आसता उरिल्लें जेवण भाजयांच्यो साल्यो वापरलेली च्या पावडर खराब जालेली फू फुलां फळां हें सगळें हिरव्या कलराच्या कोयराच्या पेटयेन घालप आसता पिवळ्या कलराची कोयराची पेटी आसता तातूंत आमी स्कीन टिश्यू किंवां भुरग्याची नाळ मलमपट्टी ड्रेसींग केल्लो कापूस अश्यो गोश्ट्यो घालप आसता ज्यो आमी हॉस्पिटलान वापरतात त्यो गोश्टी ह्यो पिवळ्या कोयराच्या पेटयेन घालप आसता त्याच बरोबर निळ्या कलराच्यो पेटयो ज्यो आसता तेतून सुको कोयर घालप आसता आनी लाल कलराची जी पेटी आसता तातूंत ग्लासाच्यो बोटल ग्लासाची वकदां जी बोटली ज्यो आसा किंवां बेश्ट्यो ग्लासाची बॉटल पेले आसा किंवां अश्यो प्लेटी आसा ज्यो ग्लासाच्यो त्यो घालप आसता आमी जर कोयराची पेटी सारक्यो प्रमाणान वापरली जाल्यार आमच्याय दुयेंतां पयस वचपाक लागून बऱ्याक पडटा आमचे आरोग्य हें बरें उरतलें कसल्योय जंतू निर्माण जावचे ना किंवां कसलोय रोग तयार जावपा पसून थांबतलो